असांजे शहर में मुल्क़ में ॿाहिरां जेके पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं असांजे असांजे घर जे पासे में काफ़ी पी जी आहिनि पी जी आहिनि ऐं धर्मशालाऊं आहिनि ऐं गेस्ट हाऊस आहिनि ऐं धर्मशालाउनि में उन्हनि खे असांखे मुफ़्ति में सेवा ॾींदा आहियूं ऐं उहा जेके असांजी धर्मशाला आहे उहा काफ़ी वॾी आहे ऐं उन में उन्हनि पर्यटकनि खे रहण में दिक़त न ईंदी आहे ऐं साफ़ु सुथिरी ऐं उन खे आरामदायक लॻंदी आहे ऐं ॿियनि जेके धर्मशाला में नथा रहनि उन्हनि लाइ अलॻि सां गेस्ट हाऊस जी व्यवस्था बि आहे जंहिं खे गेस्ट हाऊस में वणंदो आहे उहे गेस्ट हाऊस में रहंदा आहिनि यां जंहिंखे अलॻि सां आरामदायक रहणो आहे उहे कंहिं असांजे घर जे पासे में पी जी वग़ैरह आहे उन्हनि में ई माण्हूं रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घुमण फ़िरण जो आनंदु वठंदा आहिनि